ترقی کے حساب سے اگر پرانی دہلی ضلعہ کی بات کی جائے یا سینٹرل دہلی ضلع کی بات کی جائے تو یہاں پہ کافی میں کہوں گا وقت کے حساب سے زندگی جو ہے وہ کافی ہلکے ہے کافی پیچھے ہے اِس کے اِس کے ہی مطابق اگر دیکھا جائے تو اگر علاقوں سے ہی ای علاقوں سے ہی ساجھا کیا جائے تو اُس کے لحاظ سے راجیو چوک علاقہ جو کہ سینٹرل دِلی میں ہی آتا ہے وہ کافی زیادہ ڈیولپڈ ہے اُس اُس کی کافی زیادہ ترقی کی جا چُکی ہے وجہ آ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو باہر کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے یہاں جو سینٹرل دہلی کا علاقہ ہے جو خاص کر پرانی دہلی کہلاتا ہے وہاں پہ ترقی کے لحاظ سے زیادہ کچھ کیا نہیں گیا ہے اُس کا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر لوگ آج بھی روڈوں کے برابر میں لٹکتی ہوئی تاروں سے پریشان ہیں جن میں کبھی بھی آگ لگ جاتی ہے جن کی وجہ سے کافی پریشانیاں آتی ہیں اکثر اور اس کے علاوہ روڈوں میں گڈھے روڈوں کا صاف نہ ہونا اور لوگوں کی روزانہ کی زندگی میں تھوڑا بہت مخل پیدا کرتے ہیں اِس کے علاوہ اگر نشے نماں کے لحاظ سے سینٹرل دہلی ضلعے کو جو چیلنج درپیش آتے ہیں اُس کی بات کی جائے تو یہاں پر ابھی جو سب سے ضروری یا سب سے اوپر کہا جا سکتا ہے وہ ہے ایجوکیشن جس پہ اب توجہ دی جا رہی ہے لوگوں کے ذریعے لوگ اپنی نئی آنے والی پیڑھی کو ایجوکیشن کی طرف دھکیل رہے ہیں پہلا ایسے پہلے ایسے نہیں کیا جاتا تھا اُس کی وجہ تھی کہ خاندانی کاروبار لوگ پہ چل رہے تھے لوگ اُن سے خوش تھے اب کیوںکہ کاروباروں میں جس طریقے کا جس طریقے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اُس میں وہ آ گیا ہے کیا کہتے ہیں ہر کسی کاروبار میں آپ کو بہت زیادہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اُس کی وجہ سے اب لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف لوگوں کا دماغ کھل رہا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک ذریعہ ہے زندگی کو بہتر بنانے کا تو جو اب نئی پیڑھی آ رہی ہے وہ زیادہ تر خاندانی کاروباروں کو چھوڑ کے نئے پڑھائی کی طرف دھیان دے رہی ہے تاکہ اپنی زندگی کو اُس طریقے سے بہتر بنایا جا سکے